हाँ नमस्ते मैडम अच्छा अच्छा हाँ हो जाएगा कहाँ पर है आपका घर कहाँ बनवाइए घर सब अच्छा कहाँ

आपका हाँ पाइप मतलब क्या क्या काम करवाना है अच्छा अच्छा जी अच्छा जी जी जी मैं मेरे पास हो जाएगा सामान सारा सामान मिल जाएगा मैं आदमी को भेजकर करवा देता हूँ जी सर सारे शहर का कॉन्टैक्ट हमको ही आता है जी अरे नहीं नहीं आपको शिकायत नहीं मिलेगा मैडम आपका काम बहुत ही अच्छा होगा ठीक है आपका हो जाएगा मतलब कए रूम है पूरा टोटल अच्छा अच्छा अच्छा और टंकी भी रहेगा यह जी जी और क्वालिटी का आपको क्वालिटी अच्छा होना चाहिए क्वालिटी सब अच्छा चाहिए

ठीक है आपका लगभग दो लाख तक जाएगा एकदम एकदम कुछ आगे पीछे भी हो सकता है